नमस्ते जी आइए क्या लेना है आपको हाँ आपको हमारे मेडिकल में सब प्रकार की दवाइयाँ मिल जाएंगी जैसे कि आप होलसेलर में आइ हैं हमारी जो मेडिकल की जो दुकान है वो होलसेलर है तो आपको जो लेना होगा वह मिल जाएगा आप बता दीजिए आपको क्या क्या लेना है

यह मैंने निकाल दिया है देख लीजिए आप जी जी आपको सैम्पल में भी मिल जाएगा यह जो निकाल दिया है मैंने देख लीजिए आपके हिसाब से यह दवाइयाँ हैं या नहीं हैं जी जी बिल्कुल बिल्कुल मैं कितने कितने पैकेट निकलवाना है आपको दवाइयों के और कौन सी कौन सी मेडिसिन्स की निकलवाना है आपको हमारे पास में यदि मैं बोलना चाहूँ तो एनर्जी पाउडर भी मिल जाएगा एनर्जी ड्रिंक भी मिल जाएगी और एनर्जी वाली जो टैब्लेट होती है वह भी मिल जाएगी तो आप कौन सा वाला प्रॉडक्ट लेना पसंद करेंगी मेडिसिन का पाउडर वाला या फ़िर टैब्लेट वाला या फिर ड्रिंक वाला

लेकिन मैम हम आपको सैम्पल तो देंगे लेकिन ऐसा है की हमारे भी जो मेडिकल है जो उसके भी कुछ नियम क़ानून हैं आप यदि लेती हैं तो आपको अब पैसे तो इनके देना पड़ेगा सैम्पल है इसका मतलब आप ये नहीं बोलोगे कि आपको निःशुल्क मिल जाएगा इसका यदि आप बिल पे करती हैं तो आप यूज़ करके भी देख सकती हैं कि यूज़फ़ुल है या नहीं है वर्क करती है या नहीं करती है तो मैम हमारे पास में आपको प्रोटीन पाउडर भी मिल जाएगा यदि आप लेना चाहेंगी तो बता दीजिए मैं उसको भी निकलवा देती हूँ आपके लिए देखिए आप छोटे ग्राहक हैं और आपकी दुकान जो है वो छोटी है तो आप जो जो चीज़ें आपके एरिए में लगती है मेडिसिन्स वगैरह मतलब जो ज़्यादा मांग में रहता है कस्टमर्स के तो आप वही वाली चीज़ें ले जाएंगी तो ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगी जैसे कि अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है दीदी तो आपको क्या है एनर्जी ड्रिंक ज़्यादा यूज़ होंगी ग्राहक आपसे यही सब मांगेंगे तो आप यही ले जा लीजिए एनर्जी ड्रिंक में हमारे पास में ग्लूकोस की मेडिसिन्स रखी हुई है टैब्लेट ठीक है और ग्लूकोस का पाउडर भी रखा हुआ है तो आप दोनों में से क्या ले जाना पसंद करेंगी पाउडर पैक करना है न ठीक है कितने कितने पैकेट निकलवाना है पाउडर के दस ग्यारह बस चलिए ठीक है वो निकलवा दिया है मैंने हाँ इलेक्ट्रॉल भी है न इलेक्ट्रॉल में भी दो तीन प्रकार के इलेक्ट्रॉल रखे हुए हैं हमारे पास में तो आपको एक ही प्रकार का चाहिए या फिर तीनों प्रकार के निकाल दूँ मैं ठीक ठीक जाओ निकाल दो वो इलेक्ट्रॉल हाँ टॉनिक भी आपको मिल जाएगी फ्रूट्स वाली चाहिए या फिर एनर्जी वाली चाहिए किस टाइप की चाहिए आपको टॉनिक में चलिए ठीक है मैं निकलवा दिया है आपका बिल आपको सामने मिल जाएगा काउंटर पर तो आप बिल पे कर दीजिए और आपका प्रॉडक्ट रेडी है लेजा लीजिए और यदि आपको और कुछ ज़रूरत पड़ती है मेडिसिन्स में तो हमारे जो होलसेलर में आपको सब मिलेगा आप आइए और लेजा लीजिए ठीक है